गुड मॉर्निंग मैम मैम मेरा न ट्वेल्थ कम्प्लीट हो गया है अब मुझे ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए आप ऐसा कुछ सुझाव दे सकते हैं मैम राधिका सदाफल जी आर्ट से हूँ मैम मेरा हिस्ट्री था इकोनॉमिक्स था हिंदी इंग्लिश हिंदी जी हायर सेकेंडरी स्कूल

मैम जैसे मैंने ट्वेल्थ तक के ट्वेल्थ तक के मेरे सब्जेक्ट आर्ट रहा है उसके उसके आगे अगर मैं साइंस लेना चाहती हूँ तो हो सकता है क्या

जी मैम मैम अगर मैं बी ए के बाद अगर साइंस लेना चाहूँ तो उस से मैं क्या बन सकती हूँ मैम

मैम यहीं से हूँ घरी से

मैम वैसे कहाँ का यूनिवर्सिटी है बता सकते हैं आप मुझे कहाँ जाना पड़ेगा फिर ट्वेल्थ के बाद में

जी मैम मुझे न साइंस लेना है मैम मुझे न आर्ट पसंद था लेकिन अब इधर मुझे साइंस अच्छा लग रहा है देख कर के बुक देख कर के बहुत टफ लगता था इसलिए मैंने नहीं ली थी अब इधर इच्छा हो रही है कि मैं साइंस लूँ

मैम सब से पहले आप बी ए और बी एस सी प्लस बी कॉम ये सारी चीज़ों का आप फुल फॉर्म बता देंगे